शेयर बाज़ारि एक एस बाज़ारि है हिकिड़ो अहिड़ो बाज़ारि आहे जंहिं में बिना जानकारी जे हथ विझण माना बाहे में हथु विझणु थींदो आहे ऐं जेसीं ताईं तव्हांखे पंहिंजी पंहिंजो ज्ञान कोने शेयर बाज़ारि जो हुन कंहिं कंहिं बि क़ीमत ते हथु न विझिझे मां ॾिठो आहे घणो करे माण्हू नेनटी नाएनटी पर्संट माण्हूअ खे शेयर बाज़ारि मां हमेशह घाटो ई रहंदो आहे ऐं हर तरह सां जेके बि माण्हूअ मां कंहिं बि माण्हूअ खे उहो न ॾिठो आहे जेको शेयर बाज़ारि मां पनपी निकितो हुजे घणो करे कंहिं खे हाणे अॼुकल्ह जेके ॾाढी सवटियूं सहुलियतूं थी वेयूं आहिनि इंटरनेट हुन जूं हुन एप जूं हुन करे घणेई माण्हू चङी तरहां स्टडी करे ऐं हथु था विझनि त हुन हिसाब सां उन्हनि खे फ़ाइदो थिए थो ऐं अॼुकल्ह वॾा वॾा इंस्टिट्यूटशन बि निकिता आहिनि जेके जंहिं में सभु इहे सभु हिन जूं जानकारियूं बि ॾींदा आहिनि ऐं जानकारीअ सां गॾु गॾु टेक्नीकल जेको नॉलेज आहे उहो बि ॾियण ॾींदा आहिनि जंहिंजे करे जोखम जो कमु ॾाढो घटि थी वेंदो आहे पर ऑन द हॉर शेयर बाज़ारि में घाटे खां सवाइ ॿियो कुझु कोने हर तरह सां घाटो ई घाटो थींदो आहे मुंहिंजे हिसाब सां शयर बाज़ारि खां बिल्कुलु अलॻि परे थिए परे रहणु खपे